जोंनि हालामाव बेफार फालांगिया गावजों गाव माबोरै मदद होलायाे मददआ जाहैबाय जोंनाव गामियारिफोरावबो सोरबाया बिदिनो अमा फिसियो बेखौ सोरबा गामिनानो बायनानै लायो बा बै नखरा मालायनि बाजार आरिफ्राव लांनाल'साे गामिनिनो जायखि जाया बेफारिनो फानहरो बे बेफारिया गावबो लाब जाबाय आरो बियो बाजाराव फानहैनानै माने बैसोरनोबो लाब जाहोबाय फानग्रायाबो लाब जायो बा सानै साथाम गोबांथार मानसियानो लाब माेनाे जेरै माइ फाननाय फाथो फाननाय मैगं थाइगं फाननाय बेफोरबादि जों बाजाराव लाबाेआ लासैनो गामिनि माखासे बेफारिफ्रानाे गाव बायस'नानै बाजाराव लांनानै बिसाेरो बाजाराव फानहैयो